ओइ माबोरै दं औ आंबो दाना खबरखौनो लाथारला ना ए मानि आङो औ हरनाया आङो माने जोङो जोंनि बे इउ एन आव हाबनाय गोजा ज' थांनो नागिरदों सरलफाराआव बेखौनो नोंखौ थाङोना थाङा सोंहरदों आङो औ ओमफ्राय सासेयाव एकस' थाखा खांदों

औ दस जनसो जागोनदां औ फुंनि दं जसनामोन दं बिदिनो दिबामोन दं अनसुमैमोन विंगार लानोसै औ विंगारखौनो लांनोसै औ ओमफ्राय न'आव फिथाइफोर दंबा लाफा थायजौ फिथाइ ओमफ्राय आनार'सफोर दंबा मानि औ न'निफ्राय एसे एसे लांनोसै औ बेदरखौबो एवनानै माने एवनानै लांखागोन हजोंहाय औ हजोंहाय बन आरि मोना ना न'आवनो एवनानै लांखानोसै दा औ मंगलबाराव बाजार खालामनोसै ज'नो

औ थिनालि निफ्रायनो ज' थांनोसै माबा फुंआवनो थांनोसै दा सानसे आराम बेरायबाय थानोसै बयजोंबो ज'नो लोगो मोनैयाबो गोबावथारसै ना माबा माबि खोथा रायलायनांगौ दंथारो औ

औ ओमफ्राय नोङो गस्लाखौ माखौ गानगोन कुर्ता गानगोन ना गस्ला द्रेस गानो ए औ आंनाथ' मोजाङानो गैया बायहैनांगौसो